जोंनि जिल्लायाव माखासे फुजिनायनि थानसालि दं बेफोर फोरबोफ्रा जिल्लानि समाज आरो सिनायथियाव बायदि रोखोमनि बिहोमा होयो जोंनि जिल्लायाव माखासे फुजिनायनि थानसालिफ्रा जाबाय ओ दैजिं फेसटिवेल ओ दुर्गा फुजा बायदि बायदि बेफोरो जोंनि जिल्लानि सिनायथियाव होयो जेरखम बड'लेण्डनि चिरां जिल्लायाव चिरां जिल्लायाव मोनसे आइ दैनि सायाव दैजिं फेसटिवेला जायो बे दैजिं फेसटिवेल जानायनि गेजेरजों गोबां गोबां सुबुंफोरा फैनानै बेयावहाय रंजानाय लाफैनो हायो आरो खाथि खालायाव थानाय माखासे सुबुंफोरा बे दैजिं फेसटिवेलनि गेजेरजों सिनायथि लालायनाय जायो बे बायदिनो आरो बायदि रोखोमनि ओ फोरबोफोरा जोंनि जायगायाव खुंजानाय जायो आरो दुर्गा फुजाफोर खुंनायनि गेजेरजोंबो फालांगिरियारि बिथिं मोनसे जौगानाय लाबोयो